क'क्राझार जिल्लायाव सोलोंथायारि फसंफोर फसंथानफोरनि थाखाय गोबां खाबुफोर दङ जेरै के भि नवोदया बिद्यालय सि आइ ति आरो बडलेण्ड इउनिभार्सिति आरो मेडिकेल कलेज जों बे के भिआव जेरै सार्भिसाव मावनाय फोरनि फिसाफोरनि थाखाय बिसोरनि थाखाय सुबिदा होनाय जायो लोगोसे माखासे हारसिंल' फिसाजो एबा लकेलिति हिसाबै जों बेयाव माखासे खाबु लानानै फरायनो हायो गोजौ मा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय आरो जे एन भियाव जाहैबाय माखासे रोंगौसा मेलेमजिबि गथ'फोरखौल' बेयाव सायख'नानै सायख'नानै माने फरायहोनाय जायो माने बेयाव मोनसे मोनसे माबायाव मोनसे जिल्लायाव गासै दाइनजि दाइनजि जन ल' लानाय जायो बेवहाय रोंगौसा गोनां रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौल' लानाय जायो आरो जा जाय दं बडलेण्ड इउनिभार्सिति बेयो जाहैदों गोजौ गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय जोंहा बडलेण्ड इउनिभार्सिति दङ गोदो गोजौ मासिनि थाखाय एबा मा होनो सोलोंथाइनि थाखाय बे जोंंनि बडलेण्ड इउनिभार्सिति दङ लोगोसे दङ सि आइ ति बेवहाय गोबां इन्जिनियारफोर जानायनि एबा बायदिसिना माबाफोर जानायनि बे थाखाय बेहाय सुबिदा दङ सि आइ ति आव आरो लोगोसे जोंहा दक्टरफोरनि थाखाय नै फरायनाय आरो सोलोंनायनि थाखायनो मेडिकेल कलेज बेखौबो जों खाबु लानो हायो